سفر كے دوران سب سے زیادہ غیرمتوقع بات جو میں نے دیكھی ہے وہ وہ یہ ہے كہ ایک بار میں علی گڑھ سے دلّی كے لیے جا رہا تھا تو راستے میں میں نے دیكھا كہ سڑک جام ہے اور بہت بھیڑ لگی ہوئی ہے جب میں بس سے اتر كر دیكھنے گیا كہ كیا ہوا ہے تو وہاں میں نے دیكھا كہ ایک آدمی كا ایكسیڈینٹ ہو گیا ہے اور وہ بیچارہ خون سے لت پت پڑا ہوا ہے لیكن كوئی بھی اس كی مدد كرنے كے لیے نہیں آ رہا ہے الٹے لوگ اس كا ویڈیو بنا رہے ہیں اور دیكھ كر چلے جا رہے ہیں پھر میں نے ایمبولینس كو فون كیا اور وہ آئی تو كہنا میں یہ چاہتا ہوں كہ سب سے بڑی بات یہ ہے كہ لوگوں كے اندر اب لگتا ہے كہ انسانیت مر گئی ہے اور اگر بات كی جائے كہ میں تصاویر كھیچتا ہوں یا نہیں تو میں كسی بھی سواری گاڑی سے تصوی تصاویر كھینچنا پسند نہیں كرتا كیونكہ ہو سكتا ہے كہ كوئی موبائل یا كیمرہ جس سے میں كھینچ رہا ہوں تصویر وہ كوئی اس كو كوئی چھین كر لے جائے كوئی چور اچكا اسی لیے میں نہیں كھینچتا